दा जोंनि गामियावहाय बेबायदि दै जगायनायनि एग्रिकालसारफोरनि माबा मोनसे गैया दा जोङो गायो दंग'नि दैजों बे दंग'नि दैजोंनो जोङो खोथिया फोयो माइ गायो हालेवो आरो बेवहाय जोङो मोजां एबा गाज्रिनि थाखाय हायाव मा सारनांगौ हासार सारनांगौ ना मा सारनांगौ बेवहाय हासार सारोबा एसे मोजां जायो दानि मुगायावथ' हासार नङाबा आबादफ्राबो मोजां जाया बिनिखायनो जोंनि दै ज'गायनायाव हाफ्राव हासारफोरखौ ल'गायनायनि आबाद थिलियावहाय सारो आरो बेफोराव आबादआ एसे मोजां जायो नाथाय जोंनि जायगायावहाय दैनि सुबिदाफोरबायदि दमख'ल थमख'ल गैया बेयारिं थियारिं गैया बआरिं गैया दा जोङो खालि अ'खानि दैजों जोङो बेफोर बायदि आबादखौ जों मावो दैलां बोथोरावबो जोङो अ'खाजोंनो मावो आरो बेहाय बवारिं जोंनि बे दुब्लि गेजेराव जेबो गैया दंग'जों जा फैयो जाम्फैजों जा फैयो बे दैजोंनो जोङो आबाद थिलियाव सोनानै बे आबादखौ जोङो मावो जोंनि आबाद आबादथिलिया बेबादिनो जोंनि बे आबादखौ जोङो थिखाङो जोंनि बेयाव सरकारनि जेबो जोंहा बेयाव बवारिंनि बहायनायनि जेबो सुबिदा गैया आरो गैयाबो बेबायदिनो जोङो बोसोरफ्रामबो दैलां बोथोराव बा मेसें बोथोराव आबादथिलियाव जोङो बे अखानि दै अखानि दैजोंनो जोङो गासिबो मावजोबना लायो मेसें बोथोरावबो जोङो बे खेथि बाथिखौ जोङो दै सारनांगौ जों दैख'रनि दैजोंनो सारो क'फि आबाद मावनाय फान्थाव मावनायफ्राव दैनि जोंनि बे मेसें बोथोराव जोंनि बे दंग'आवबो दैआनो फैखाया जोंनि दैज्लां बोथोराव बे गायनाय फुनाय अखानि दैजोंनो जों गायो दा बेबायदिनो जोङो दै जगायनायनि हाबायावहाय आबादफोरखौ जों दैखाङो आरोखि बे दैखांनायनि माबायानो जाबाय जोंनि दैनि बे दैआ जोंहा जुदि सब स'माय बार'मास थायोमोनबा आरो जों बार'मासबो जों खेथि खालामनो हायोमोन जोंहा बेवहाय दै जगायनायनि सुबिदा गैयैनि थाखाय जोङो दा बार'मास आबादखौ जों थिखांनो हाया नाथाय जोङो दैलां बोथोराव जोङो अखानि दैजोंनो जों गायनानैनो जों बे आबादफोरखौ गायनाय फुनाय बेफोरखौ जोङो थिखांनानै लायो मेसें बोथोरावबो फ्राय दै ज'गायनायनि माबा राहा गैया आरो बाराद्रायबो नांथावा बादिबो जायजों गोरान आबादआव मावनायावथ' दैखौ नाङायानो जाहैयो क'फिफोर गायनायावबो जोङो बे दमख'ल बा दैख'र बेफोरनि दैजोंनो जोङो मावनानै जोङो दैखाङो नाथाय जोङो बे दैज्लांनि समावहाय जोङो दै ज'गायनायनि सुबिदा गैयैनि थाखाय जों अ'खाजोंनो मावनानै जोङो आबादखौ जोङो दैखाङो